जय झूलेलाल मां जेमहिल पूॼा कंदी आहियां त झूलेलाल जी जा भॼन और लाॾा ॻाए भॼन और ॻाईंदी आहियां छेॼ और भॼन ॻाईंदी आहियां और जेमहिल असांजे घर में कोई फंक्शन थींदो आहे ॿार जी कोई शादी थींदी आहे त असां सिंधियुनि में लाॾा ॻाया वेंदा आहिनि और उन्हनि लाॾनि ते नच टप थींदी आहे और ॾाढा माण्हू ख़ुशि थींदा आहिनि उहे ॿुधी करे और असांजे जेमहिल असांजे कोई दिक़त या परेशानी ईंदी आहे त असां पुराणा पुराणा भॼन ॻाईंदा आहियूं अपसेट गाना ॿुधंदा आहियूं इन ई करे असां झूलेलाल जी जा जेमहिल खुशी हूंदी आ्हे तेमहिल झूलेलाल जी जा ई भॼन ॿुधंदा आहियूं और और रिकॉड कंदा आहियूं रिकॉडिंग बि हलाईंदा आहियूं और कई तरह जा भॼन हलाईंदा आहियूं